अच्छा इत्थै घुम्मने आह्लियां जगह्ं साढ़े उधमपुरे च हां ते इत्थै इक ऐ जखैनी पार्क उत्थै जन्ने अस इ'यां शैल जगह् ऐ फुल्ल शुल्ल लग्गे दे बौह्ने आस्तै बी बनाई दी जगह् शैल उ'नें इ'यां फोहारे शोहारे बी लग्गे दे इ'यां फैमिली कन्नै जाओ ते बड़ी अच्छी जगह् बौह्ने शौह्ने ई ते दिक्खने सुनने फिर चली जाओ पत्नीटाप चली जाओ उत्थै इन्नी पत्नीटाप चली जाओ फ्ही उत्थै दिक्खने बी शैल जगह् फ्ही इ'यां बंदा होटल शोटल बी हैन उत्थै रेही बी सकदा बंदा इ'यां ठंडा लाका प्हाड़ी लाका बड़ा शैल इ'यां दिक्खने बी बड़ी सोह्नी जगह ते उत्थै रेही सकदे सर्दियें च जाओ तां बर्फ बारी गिरदी उत्थै ते ओह् बी बड़ी अच्छी जगह् इ'यां घुम्मने घाम्मने आस्तै बड़ी अच्छी जगह् इ'यां आदमी उत्थै इस बेल्लै गर्मियें च जाई सकदा अपने राम कन्नै रेही सकदा और नत्थाटाप जाओ त उत्थै बी शैल बड़ी स्हेई जगह् उत्थै बी दिक्खने दी उत्थै पूरा उधमपुर बगैरा पूरी चनैन बगैरा पूरा एरिया उत्थुआं दा बी प्हाड़ी लाका पूरा दिखदा इन्नी शैल जगह् उत्थै ते फ्ही ओह्दे बाद चली जाओ अस नत्थाटाप ना सनासर चली जाओ सनासर बी इन्नी प्यारी जगह् ऐ उत्थै बी इन्नी शैल व्यू ऐ दिक्खने के लिए दिक्खने गितै ते अस उस्सी दिक्खी सकदे उत्थै किश्तियां बी हैन इ'यां घुम्मी सकदे तलाऽ एड्डा बड्डा तलाऽ ऐ उत्थै तलाऽ जिन्नी नजर पाओ ते पूरा तलाऽ गै तलाऽ दिखदा एड्डे एड्डे बड्डे बड्डे दब्बड़ न इन्ने प्यारे प्यारे दब्बड़ न उत्थै ते दिक्खियै बंदा इ'यां बड़ा प्रसन्न होई जंदा भाई किन्नी प्यारी जगह् ऐ ते इन्ने शैल व्यू होंदे उत्थै दिक्खने आस्तै ते एड्डी एड्डियां किश्तियां बी हैन उत्थै तलाऽ बिच उत्थै तुस जाओ अपने राम कन्नै बेही सकदे अपने पिकनिक मनाई सकदे इन्नी शैल इन्नी प्यारी जगहं ठंडा एरिया बिल्कुल ठंडा इन्ना शैल उत्थै मंदर बी है पिच्छें बने दा सनासर बावा दा मंदर ऐ उत्थै नाग देवता उत्थै इन्नी सकैद जगह् इन्नी शैल जगह् उत्थै ते एह् एरिया साढ़े बिच उत्थै सनासर इन्नी प्यारी जगह्